हलो सर नमस्ते आपका घर कहाँ पर है किसको पता है हलो पूछ लें कि आपका घर किस जगह में है

ये आप वहाँ पर उपचार लें काल करके आना तो दिक्कत क्या है क्या आपको दिकक्त क्या क्या कहीं पर इलाज कहीं पर इलाज कायदे से कराए पहले

अच्छा कोई लाभ नहीं मिला आपको जैसा आपका जैसे कि अब मान लीजिए आपका कोई एक्स रे हुआ था या ब्लड जाँच हुई थी सब हुआ है की नहीं हुआ आपको जो है छाछ का पानी पीले दी जाँच कराने के बाद आपका उप उपचार किया जाएगा और उसके बाद आपको आपको भी इलाज का पूरा कोर्स करना पड़ेगा तभी रिजल्ट मिलेगा हाँ तो क्या तो हम दे दें कभी कभी आप लोग दवा भी ले लेते हैं पूछो कि आपको फायदा नहीं होता है ठीक है आप आइए उसके बाद आपका इलाज किया जाएगा